असांजो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आहे उहो जाम सुठो आहे उहो आहे टेन प्लस टू प्लस फाइव ओ थ्री टेन प्लस टेन्थ ताईं ॾह साल इस्कूल में थींदो आहे ॿ साल जूनियर कॉलेज थींदो आहे टे साल सीनियर कॉलेज थींदो आहे ऐं हुन में हुनखां पोइ ॿार जॉब लाइ ॻोल्हींदा आहिनि जंहिंमें उहो जाम चैलेंजेस फ़ेस कंदा आहिनि जीअं की जॉब ॻोल्हण लाइ जॉब जी इंटरव्यू में ॿारनि खे कॉन्फिडेंस न ईंदो आहे कॉन्फिडेंस छो न ईंदो आहे छो की इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आहे कॉलेजनि में हीअं हिन ॻाल्हियुनि ते ध्यानु घटि ॾींदो आहे जीअं जंहिंमें ॿार अॻियां हली तकलीफ़ महसूसु कंदा आहिनि कॉन्फिडेंस ॿारनि जो जाम घटि हूंदो आहे जीअं की हाणे प्रधानमंत्री योजना जो आई आहे उहा ॿिए साल खां अमल में ईंदी ऐं हुन सां असांखे ईअं ई उपेक्षा आहे की ॿार उहा अमल कनि हुन सां ॿार इंटरव्यू कोशन्स प्रिप्रेयर कनि ऐं ॿार हुन ॻाल्हि ते ध्यानु ॾियनि जिन ते हुननि खे कॉलेजनि खां पोइ जो शयूं कमु ईंदियूं हुन ते ॿार ध्यानु ॾियनि ऐं अमल कनि हुनखां पोइ टीचरूं बि ध्यानु ॾियनि की ॿारनि खे सिर्फ़ु कॉलेज में जो शयूं ज़रूरी न आहिनि उहा सेखारिनि बल्कि जो ॿाहिरि बि कमु ईंदियूं हुनजी बि जानकारी टीचरियूं ॾियनि जो हुन ॿारनि खे अॻियां कमु अचे ऐं ॿारनि जो जो चैलेंजेस फ़ेस कनि था हुनजो डपु घटि थी वञे